ہندوستان کی تاریخ بہت پرانی ہے اس میں ملک کی تشکیل بہت پرانے زمانوں سے بھی کی ہے جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں اور ہمارے لیے قابل تعریف لمحہ اس وقت کا ہے جب ہندوستان کو آزادی ملی تھی ہمارا ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا وہ ہمارے لیے تعریفِ فخر لمحہ تھا اور آزادی کے اس وقت جو لیڈر ہیں جیسے مہاتما گاندھی تھے چندر شیکھر آزاد تھے اور جواہر لال نہرو پنڈت جواہر لال نہرو اور سبھاش چندر بوس ایسے بہت سے نیتا تھے جنہوں نے آزادی بھارت کو آزادی ہندوستان کو آزادی دلانے میں بہت ہی ان کا یوگدان رہا ہے اور جو میرے جو فیوریٹ جو مجھے بہت پسند ہیں مہاتما گاندھی جی ہیں جنہوں نے اپنا پورا جیون ہندوستان کو آزادی دلانے میں لگا دیا اور ہمیں انگریزوں کی غلامی سے بچایا جس سے کہ آج ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہیں اور آج ہم انگریزوں کے غلام نہیں ہیں اس لیے مہاتما گاندھی میرے سب سے پسندیدہ لیڈر ہیں